ایک دہلی ایجوکیشن اسکیم کے نام سے ایک اسکیم جاری ہوا جو غریب اور نچلے طبقوں کے لیے جو بچے پڑھ نہیں پاتے تھے ان کے ایجوکیشن کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ایک نظام اچھا نظام پیدا کرنے کے لیے اسکیم دہلی سرکار کی جانب سے لانچ کیا گیا تاکہ ہر ایک بچہ شروع کلاس سے ہی اچھی تعلیم حاصل کر سکے